جی ہاں روایتی دستکاری کو زندہ رکھنے میں کئی مشکلات درپیش ہیں ان مشکلات میں سے ہیں جدید جدیدیت اور صنعتی ترقی نئی ٹکنالوجی اور صنعتی مصنوعات کی دستیابی روایتی دستکاری کے لیے چیلنجز پیدا کرتی ہے کیونکہ جدید مصنوعات عموماً زیادہ سستی اور پائیدار ہوتی ہے مہارت کا فقدان نئے نسلوں میں روایتی مہارتوں کی تعلیم و تربیت کی کمی بھی ایک مسئلہ ہے جس سے ہنرمند کاریگروں کی تعداد کم ہو رہی ہے بازار کی طلب روایتی دستکاری کے لیے بازار کی کم طلب اور پرانے طرز کے پروڈیکٹس کی کم قیمت بھی مشکلات کا باعث بن سک باعث بنتی ہے معاشی مشکلات مشکلات اکثر دستکاری کے فنکاری مالی مشکلات کا شکار ہوتے ہیں جو ان کے فن کو فروغ دینے میں رکاوٹ بنتی ہے ان مشکلات کا مقابلہ کرنے کے لیے مختلف اقدامات کیے جا رہے ہیں پروموشن اور مارکیٹنگ روایتی دستکاری کی اہمیت اور خوبصورتی کو اجاگر کرنے کے لیے نمائش فیشن شوز اور مارکیٹنگ کی مہم چلائی جا رہی ہے تعلیم و تربیت مختلف ادارے اور فنون لطیفہ کے اسکول روایتی ہنر سکھانے کے لیے پروگرامز اور ورک شاپس منعقد کر رہے ہیں حکومتی اور غیرسرکاری تنظیموں کی مدد حکومتیں اور این جی اور این جی اوز روایتی دستکاری کے فروغ کے لیے سبسڈی قرضے اور دیگر مالی مدد فراہم کر رہی ہے سازگار قوانین مختلف ممالک میں قوانین بنانے بنائے جا رہے ہیں جو دستکاری کے فنکاروں کو حقوق اور تحفظ فراہم کرتے ہیں یہ اقدامات روایتی دستکاری کو محفوظ اور فروغ دینے میں مدد فراہم کر رہے ہیں لیکن ابھی بھی مزید کوششوں کی ضرورت ہے